मा मा खालामदो नोंलाय अह ओइ माबाहाय माइ गायनायनि खोथा बुंदोंमोन आङो अ माइ गायनो जोंनियाथ' अखा हाबासो दै मोनोहाय अखा हायाबा दैखौनो मोना हाया गोजौ गोजा मालाय ओइ दावहारि रोमै लाहानि हायासो मालाय गोथौ मोजां जायो माइआ अ आरो मालाय ओइ बोरि गामि फोरनियाबो मालाय गोथौ गोथौ मोजां जायो जोंनिया गोजौ गोजौना हाया अ गायनो

गायनो जागोनहाय जागोन बेखौनो गायनोसै

माइआबो जै दामसो जादों होनना बुंदो जोंनिया हाया गोजौ गोजौना बारा माइ दाम जाया माबा जाबाङा मालायनि जानायफोरखौनो बोरैबा मोनलायलाङो ना गोजौ गोजौ दै हाबो ज' ज' मालाया दै मोनबाय थानायखायनो हायाबो हाब्रु जायो मुगासे एवबानो गैया

अ रायज्लायसिगोन अ अ रायज्लायसिगोन दा दोन्दो दोन्दो दोन्दो